हेल्ल' अ अ बोथोरालाय बिदिनोसै गरम बोथोराव अखा हायो ओमफ्राय गोजां बोथोराव बिदिनोसै हाया बारा

बेरायनोबाथाय गरम माबा गोजां गोजां बोथोराव साबसिन माने गरम बोथोराव अखाया बांसिन हायोना ओमफ्राय गोजां बोथोराव आरो हाया बारा हायानो दे हायानो होनजायो

दै बानाबो जाया जोंनाव गरम बोथोरबाबो फैजायो नोंसोरना दहा ना ओं लोमबाथाय जोंहानाव खारबोबानो जाबाय नोङो

ओहो ओं सिन्था गैया जोंनिफ्राय जेबो गिनांगौ गैया दै माबाबाबो मा होनो अखा हाबाबो लोमखाया नोंसोरनियासो गोजांनाया बिदि बांद्रायबो गोजाङालै ओमफ्राय डिसेम्ब'रफोराव गोजाङो गोजांनाया थेवबो बांद्राय नङालै सुवेटारफोर गानबानो थानो हायो एख' नङा बेयो जायो एख' नङा जायो जोंना गरम बोथोरावनो गायो बिदिनो अखा हानायाव अ फैब्रा सोलाबोबालाय औ फैबाथाय खबर हरबानो जाबाय आंनो

औ दे औ दे